आंनि गामियाव ओरैनो बोथोर नायनानै गय फालांगि दं आमफ्राय

ना फालांगि दं बोथोरखौ नायै नायै ओरैनो माइ फालांगि दं फाथो फालांगि दं आमफ्राय आमफ्राय आरो बिदिनो बिजिनेस बिदिनो दखानदार गला फालांगिफोर दङ जाग्रा लोंग्रानि बायदि सिना आमफ्राय बिदिनो न' ना बानायगोन बायदि सिना मुवा बेसादफोरनि फालांगि दं

आमफ्राय मैगं थाइगंनि फालांगि दं बेनो